जोधपुर शहर में देश का सबसे बड़ा अस्पताल है इंसिट्यूट ऑफ़ साइंस मेडिकल के बारे में एम्स है जोधपुर में जो कि भारत देश में लगभग पंद्रह सोलह ऐसे अस्पताल ही होंगे जहाँ पंद्रह सोलह ही अस्पताल हैं और वो भी पूरे भारत देश में जोधपुर में होना एक अपना आप में एक बड़ी बात है जोधपुर के लिए और स्वाभाविक भी बात है ये जोधपुर के लिए के अभी जोधपुर के अंदर भी एक एम्स है जो कोविड में भी हमें देखने को मिला था के बहुत सारे जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल थे सरकारी हॉस्पिशल थे जितने भी चिकित्सालय जितने भी जो अस्पताल थे उन सब ने कोविड में अपनी काफ़ी वो सेवाएं दी थी सारे जो भी मरीज थे वो उन्हीं में रहते थे और पूरा देखभाल वो ही करते थे और बहुत ऐसे जो कहते हैं कि बड़े बड़े क्लिनिक भी कह सकते हैं मेडीकली सिर्फ सेंटर भी हो गया इधर एक अपना देख ले और रामदेव हॉस्पिटल थे इधर और बहुत सारी फ़ारमेसी थी जो मतलब कोविड जैसे टाइम में जब मतलब आप देख सकते हो कोई बाहर नहीं निकल पाता था जब जो ऑनलाइन ये जो हम अगर हमें मेडीकल शॉप पे जाते तो हमें हाथों हाथ वो दवाई देते अपोलो फ़ारमेसी की यहाँ पे बहुत सारी जो मतलब अपनी कॉल पे या घर बैठे दवाई माँग सकते थे ये सब सेवाएं उस समय उधर थीं